होली जे छै अपन मिथलामे जे छै बहुत धूम धाम सऽ मनायल जाइ छै हमर गाँवमे तऽ होली बहुत नीक ठाम सऽ जखन याद अबैया बचपनके दिन जखन हमसब बच्चा रही छोट रही तऽ एक दिन पहिले पप्पाके परेशान करियनि कि हमरा रङ्ग किन दिअ फुचकारी कीन दिअ पप्पा कहथिन जे हम आनि देबौ आ शाम कए आबथिन तऽ ओ तऽ फुचकारी रङ्ग सब सबटा नेने आबथिन होलीके दिन हमसब सुबह सुबह भोरे भोरे उठियै सब भाए बहिन उठियै ओहिकेबाद पुरनका कपड़ा पहिरियै नबका कपड़ा नहि पहिरियै कि नबका कपड़ा पहिरब रङ्ग पैरि जायत गन्दा भऽ जायत तऽ हमसब पुरनका कपड़ा पहिरियै पुरनका कपड़ा पहीरिकऽ भोरेसऽ बाल्टी लियै एक दू टा बाल्टीन लियै ओहिमे पानि लियै फेर ओहिमे रङ्ग घोरियै आ फुचकारी सऽ दक्खियै इन्तजार करियै कि रोड पर केओ जाथिन तऽ हुनका उपर रङ्ग फेकबै रङ्ग फेकियै खूब मस्ती करियै हम सब भाय बहिन खूब मस्ती करियै ओहीकेबाद जे छै फेर तरह तरह कए पकबान बनै घरपर फेर दुपहरमे खाइयै फेर शाममे हमरा गाँव सऽ जुलूस निकलै छलैया दुर्गास्थान सऽ जुलूस जाइ छै फेर पूरा ओ पूरा गाँव घुमै छै जुलूस ओहिमे हमसब खूब मस्ती करने छलहुॅं होलिके टाइममे हॅं भरदुतिया जे छै भरदुतिया जे छै दीवालीके जे छै से दू दिनके बाद अपना सबके तरफ मनायल जाइ छै एकरा मनबैके जे छै से छै की ओहि दिन जे छै से बहीन नोत लै छथिन भाइके आ आ ई नोत लै छथिन भायके ओहिकेबाद जे छै बहिन नोत जा तक नोत नहि लेथिन ता तक खेथिन नहि तरह तरहके तरुआ बनै छै बहिनके ओतऽ अगर कतौ मानि लिअ बहीनके शादी भऽ गेलि यऽ ओतऽ भैआरी जाइ छथिन बहीन ता तक किछु खेने नहि रहै छथिन जा तक ओ नोत नहि लथिन नोत लेलाक बादे बहीन किछु खाइ छथिन ओहिके बाद राखी जे होइया राखीमे दखै छियै वएह कि बहीन सब दू चारि दिन पहिले तरह तरहके राखी खरदै छथिन ओहिके बाद अगर भैआरी दू गाँव सऽ दूर रहै छै तऽ ओकरा राखी भेजै छथिन या नहि तऽ अगर राखीके दिन हमसब बहुत खुश रहै छी नबका कपड़ा पहिरै छी बहीन तब तबतक खेनाइ तेनाय किछो नहि खेने रहै छथिन यहाँ तक कि राखी नहि बन्ध राखी बन्हलाक बादे हमसब खाइ छी ओहिके बाद छट्ठी जे होइया छट्ठी पर्ब अपना सबके मिथलामे बहुत पहिले सऽ मनायल जाइ छै बहुत नीक पर्व मनायल जाइ छै ई तीन चारि दिन पहिले होइ छै छठि सऽ पहिले नहाय खाय सऽ शुरू होइ छै एहिमे जे छै से खरना जे करै छथिन जे जे मतलब आओर देलक पानिमे ठाढ़ हेथिन ओ की करै छथिन पहिले खरना करऽ सऽ पहिले नहाय खाय करै छथिन फेर होइ छै की खरना होइ छै हमसब जे छै से घाट जाइ छी साफ सफाइ करैलए तरह तरह सऽ साफ सफाइ करै छी ओएह ताहिके बाद छठिक दिन छठि सऽ एक दिन पहिले सँझुकामे से सन्ध्या अर्घ्य खरनाक परसादी हमसब खाइलए जाइ छी जे खरना करै छथिन जे हाथ उठेथिन हुनका घरपर जाइ छी हमसब खरनाके परसादी खाइ छी फेर अगला दिन छठि रहैया तऽ हमसब घाट पर जाइ छी घाटके सजबै छी तरह तरहके लाइट लगबै छी फेर सँझुका अर्घ्यमे खुदसऽ लऽ जाइ छी परसादके जे छठिके मतलब डालीके खुदसऽ उठबै छी उठेबाक चाही फेर मतलब हमसब भरि राति जागै छी मस्ती करै छी फेर अगला भोरमे खुद फेर फटक्को सब जहन बचपनमे रहौं तऽ खूब फटक्का कए फोड़ै छलहुॅं लेकिन आब आब नहि फोड़ै छी पहिले बचपनमे खूब फटक्का सब फोड़ै छलहुॅं आब तऽ नै फोड़ै छी किएकि पैघ भऽ गेलौं हँ तऽ तऽ ई बात छै फेर बहुत नीक मस्ती होइछै छठीमऽ